ہم اپنے فارغ وقت پر گھومتے ہیں اور بہت ساری جگہ گھومتے ہیں اور مال چلے جاتے ہیں پكچر دیكھنے مووی دیكھنے نئی جو مووی آتی ہے نكلتی ہے اور پارک بھی چلے جاتے ہیں اور ادھر سے ادھر گھومتے ہیں اور ہم كھیلتے بھی ہیں گیم بھی كھیلتے ہیں گیم بہت زیادہ كھیلتے ہیں اور ہم بہت سارے كام كرتے ہیں اپنے كھیلتے زیادہ ہیں مگر مال بھی چلے جاتے ہیں مووی دیكھنے اور شو روم میں بھی چلے جاتے ہیں كھانے وانے اور كپڑے بھی خریدنے چلے جاتے ہیں پارک بھی چلے جاتے ہیں تھوڑا بہت مگر اتنا نہیں جاتے اور عصر كے ٹائم زیادہ جاتے ہیں پارک